हेलो हाँ हाँ हमको गाड़ी का चार्ज पता करना था पठानकोट जाना था तो

हाँ भैया कुछ ज्यादा हो रहा है थोड़ा कम कीजिये न हाँ हाँ फिर भी भैया इ मतलब इतना बहुत ज्यादा हो रहा है थोड़ा तो कम कीजिए हाँ ठीक है भैया और हाँ

हाँ हाँ हाँ भैया हमारे साथ मतलब चार बच्चे रहेंगे और दो बड़े रहेंगे चार बच्चे रहेंगे और दो बड़े रहेंगे साथ में

हाँ सुबह आठ बजे निकलेंगे भैया तो शाम तक हो जाएगा जो भी है पिकनिक वगैरह वहां पर घूमेंगे फिरेंगे हाँ भैया लिखिए न बसंत कलोनी वार्ड नंबर दो बसंत कलोनी वार्ड नंबर दो और गली नंबर चार जी जी जी

जी भैया बताएंगे न अभी तो अब हम अभी तो अपन को वहां पर ही जाना है फिर जाना होगा तो बताते हैं आपको

जी भैया कुछ नहीं भैया अवाज हाँ सुबह आठ बजे निकलेंगे तो फिर मतलब

हाँ शाम का आना होगा थैंक्यू भैया